असांजे जूनागढ़ ज़िले में मुख्य उद्योग ऐं आर्थिक चालक आहिनि उन मां वॾे वॾी जेकी आहे उहो जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आहे जंहिंमें हर जॻहि हितां विद्यार्थी ईंदो आहे उहो उते अभ्यास बि कंदो आहे उन खे भई पंहिंजो ख़र्च बि मिलंदो आ्हे अने तरह तरह जो उते भई खेतीॿाड़ी बि सेखारींदा आहिनि डॉक्टरी लाइन बि सेखारींदा आहिनि बैंक जो बि सेखारींदा आहिनि अहिड़े नमूने अहिड़े नमूने विद्यार्थीअ खे ट्रेंड ट्रेंड करे जंहिंमें वॾो लाभु सरकार खे थींदो आहे इनकम थींदी आहे विद्यार्थी जी भई जंहिंखें चइबो आहे भई लाइफ सुधरी वञे तंहिंखां पोइ हरी किरपा इंडस्ट्रीज़ आहे उन में बि उन खाध खुराक जो सॼो प्रोसेस थींदो आहे सॼो प्रोसेस सेखारींदा आहिनि उन में बि सरकार खे वेतन मिलंदो आहे अने जेके उतां कर्मचारी आहिनि उन्हनि खे बि वेतन मिलंदो आहे अहिड़े नमूने वनराज इहो बि गिरनट उहा बि माना खाध खुराक जी वस्तु ठाहींदा आहिनि अने सरकार खे लाभु मिलंदो आहे वर्करनि खे बि लाभु मिलंदो आहे